जे सानू सप्प लड़ी जा ते सानू केह् करना चाहिदा जे सानू जिदंगी च सप्प लड़ी जा जियां अस कुते जारदे होचे सानू सप्प लड़ी जा ने जिसले ते सानू केह् करना चाहिदा जित्थे सप्प लडे दे उसे जगह जरियै बनी ओड़ना चाहिदा कें क्योकि अगर उसी जोरियै बनगे नेईं ते ओह् पूरे शरीरे गी जेहडा खून होंदा ओह् है नी जंदा है नी ते उसी इक जगह उपर जियां कि साढ़ी लत्ता गी सप्प लड़ै दा होऐ सानू अपनी लत्तै गी जोरियै बन्नी ओड़ना चाहिदा जिन्ना जोरियै उन्ना जोरियै बनी ओड़ना चाहिदा ते और केह् करना जित्थे सप्प ने डंग मारे दा उसी अपने हत्थे गी कोई चीज बनी लेनी ठीक ऐ कोई चीज बन्नी लेनी के अस अपने हत्थे गी चीज तां बन्ननी कि जेहडे़ साढ़े नांउ ऐ ओह जेहड़ा सप्प दा जेहड़ा जहर ऐ ओह साढ़े नांउ च नेईं चली जाए तांहिये सानू अपने हत्थे च कोई चीज बन्ननी चाहिदी फिर जिसले अस अपने हत्थे गी ओह् चीज बन्ननी ते बल्लें बल्लें जिन्ने चिर तकर डाॅक्टर कोल पुज्जन नेईं बल्लें बल्लें उस चीजां गी उस स्हाबै जित्थे खून ऐ उस जियां कि हून लत्ता गी खून लग्गे ते लत्ते गी ओह् जित्थे सप्प ने डंग मारे दा ते उसी बन्नी बल्लें बल्लें अपने हत्थे कुछ बन्नी ऐ बल्लें बल्लें ओहदा गंदा जहर कढदे ना ते जे सानू चक्कर आए मतलब सौना नेईं सौना नेईं जेकर सानू सप्प लडे़ दा होग ओह् उस दिन पूरी रात सौना बी है नी ते केह् करना दुध कन्ने ना दुध जेहड़ा होंदा नेई ओह् उत्थे जित्थे डंग लग्गे दा होग उत्थे डोह्लना केह् होंदा ओहदे कन्ने बी जेहड़ा जहर बल्लें बल्लें बाहर आंदा जिन्ने चिर तकर अस डाॅक्टर कोल पुज्जने नेईं उंहे चिर कोशिश करनी कि अस जहर अपने शरिरे च बाहर कढचै जियां कि लाई लेऔ उंगल अगर तुस डाॅक्टर कोल नेईं पुज्जी सकने ऐ ते केह् करना जेहड़ी उंगल होंदी जित्थूं अगर हून उंगल ऐ जिस साइड डंग मारे दा ओह् उंगल बड ओड़नी फिर केह् होना जहर है नी फैलदा ते फिर डाॅक्टर कोल जाना ते अपनी पट्टी बगैरा जो बी ऐ ओह् सब कुछ इलाज कराइयै आई जाना सानू जियां कि हून तमोडी लड़ी जा सानू कुते बी कि गर्मिये च इस तमोडिये दे सप्पे दे बी दिन होंदे तम्हूड़ियें दे बी दिन होंदे जिसले स्याला होई जंदा ते फिर कुत्थे आंदे सप्प फिह् स्याले च सप्प आंदे नी ते एह् सब कुछ गर्मिये च होंदा जियां तम्हूड़ियें दा खखरे लग्गे दे होंदे अस कंदे कुदे केह् करने होने सानू है नी पता कुत्थे तम्हूड़ियां लग्गी दियां कुत्थे नेई लग्गी दियां पर अस केह् करने होने ओह् तम्हूड़ियें गी साढ़े तम्हूड़ी लड़ी गेई ते उसले तम्हूड़ी लड़ी जंदी अस केह् करने होने अस चिक्कने होने इयां पीड़ होंदी जिसले साढ़े केह् करना बल्लें बल्लें जेहदी पीड़ डंग लांदे इक मिन्ट पीड़ किती ना ओइयो पीड़ डंग कढाने दे कम्म आनी जिसले अस डंग कढाइये ना तमौडी दा की साढ़ी जगह सुजदी है नी ते कन्ने लोहा फेरदे रौहना कि डंग नेईं खडोऐ अगर अस डंग नेई कढगे ते फिर हत्थ दिक्खेओ इक घंटे बाद और सुजदा दो घंटे जा मरो शामी तक और सुजदा त्रै चार दिन लगातार सुज्जे दा रौंहदा ते पीड़ होंदी होंदी नी पीड़ जिसलो ते उसी खुरकने दा मन करदा कियां खारिश होंदी जित्थे डंग लडै़ दा होऐ ते जेकर तम्हूड़ी लड़ी दी होऐ ना तेल ते लून बी लाना चाहिदा ओहदे कन्ने बी फर्क लगदा बर्फ लानी चाहिदी लोहा फैरना चाहिदा एह सब कुछ के होंदा सानू आरामदार लगन होंदा क्योकि तम्हूड़ी दा जेहड़ा इलाज जेहड़ा होंदा ओह् दैसी कन्ने बी होई जंदा जियां कि सप्प लड़ी जा एहदे आस्ते ते हून आसे डाॅक्टरे कोल जाना पोंदा अगर तम्हूड़ी लड़ी जा इक तम्हूड़ी लड़ी जाए ते तां खोरी जना होंदा जियां मधुमक्खी हून मधुमक्खी गी जंदू मधुमेह लांदी काली चीजा कोल मधुमक्खी काली चिजां कोल मधुमक्खियां मतिया आंदिया ते सानू काली चीजां जे साढ़े कोल काली चीज होऐ कोई जियां साढ़े बाल काले इसी दिक्खियै बी मधुमक्खी ज्याादा आंदियां जियां साडे कन्ने कोई काली चीज होऐ ते सानू मधुमक्खियें कोल घट्ट जाना चाहिदा क्योकि फिर केह् होंदा साढ़े कोल मधुमक्खिया आंदी क्योकि जेहडी मधुमक्खी होंदी ओह उंहे गी केह्ड़ा कलर जियां सानू कोई कलर पसंद ऐ ते इयां गै उंहे गी बी कोई कलर पसंद होना काला ताइये ओहदे कोल ज्यादा जंदी होन ते फिर जिसले ओह् आंदिया ते सारे लड़दियां फिर सानू पीड़ होंदी अस चिक्कने होन्ने सानू मधुमक्खियां जे इक बारी लडी जान ते होई जंदा बखार चढ़दा रोंहदा जे मतिया लडी जान ते सानू डाॅक्टर कोल जाना पौंदा डाॅक्टरे केह् करदे साडे ग्लोकोज चाढ़दे सानू बुरा हाल बड़ी पीड़ होंदी इयां होंदा सानू मधुमक्खिया कोला बी बचदे रौंहना चाहिदा अफने आप गी सेव रखने ताइये डाॅक्टर कोल जाना चाहिदा अजकल पहले जमाने च केह् होंदा हा डाॅक्टर कोल कट्ट गै जंदे हे दैसी जुगाड़ गै लांदे हे दैसी अपने देसी जुगाड़ बी नी छडने आहली साडी ऐ देसी जुगाड़ साढ़े ताईं गै सेफ होंदे हून जियां कि सप्प लड़ी जा में थुआनू सनाया ते है भला उसी भनी लेना ओह खून जेहडा सानू पूरी बाॅडी च नेईं फेलन देना चाहिदा ओहदे बाद च बी सेफ होंदा तम्हूड़ी ऐ जेहड़ी ओहदा डंग उसले कड्ढी लैगे तुस उस बेल्ले बी पीड़ होनी ते ओहदे बाद पीड़ है नी होनी सुजदा है नी ऐ इना दुख नेई होंदा फिर हून जियां थुआढ़े तम्हूड़ी लड़ी गेई तुस दिक्खदे रोहगे कक्ख नेईं करगे ओह् मता सुज्जना मता सुज्जना हून सचे थुआढ़े तम्हूड़ी लड़ी बर्फ ला लोहा फेर ओहदा डंग कड्ढो बाहर आराम लगदा जियां लोक ताला होंदा ओ बी फेरो चाबी होंदी ओह बी फेरो एह् साडे आराम तांई साढ़े सानू सुख दिंदा है नी ते इयो जेही चीजें कोला बचना चाहिदा सप्प होई गै तम्हूड़ियां मधुमक्खिया हून जियां कि नोल नेबले जेहडे इंदे कोला बी बचे रौहना चाहिदा क्योकि उंहे जेहड़ी बिल्ली सानू जेहड़ा कुत्ता लाई लै जित्थे सानू बड्ढी ओड़ै है ते अस केह् करने होने इंजैकशन लुआने होन्नें जां नेई लुआने होन्ने किन्ने इजेकंशन लगदे पहले पहले लोक हून सिद्धे अट्ठ इंजेकशन लगदे छे लगदे खोरे अट्ठ इंदे च गै लगदे हैं मिगी इन्ना पता है नी क्योकि मिगी कुत्ते ने कंदे बड्ढेआ है नी ऐ हून जिसी बड्ढेआ उसी गै सब जानकारी होंदी ऐ जेकर कुत्ता बड्ढी ओड़े ते सानू केह् करना चाहिदा जिस इसांन गी कुत्ते ने बड्डे दा ओहदी झूठी चीज नेई खानी केंह ओह् साडे तांई मतलब साढ़े तांई बी ओह् कुछ होंदा हून जियां कुत्ते ने बड्ढे दा साढ़े तांई बी मुशकिल होई जंदी फिर ओह् सानू बी टीके लाने पौंदे चाननी दे टीके लगदे जे कुत्ते ने बड्ढे दा होग डाॅक्टर कोल जाना पट्टी करानी टीके लुआने भला कुत्ते ने थुआनू चिडू गै नी मारे दा होग नेखरु गै नी की नेई मारे दा होग अपने पेरे दा तां बी सानू इंजेक्शन लाने पौंदे क्योंकि इंदा जेहड़ा कुत्ते दा खून होंदा गंदा होंदा तांइये अस डाॅक्टर कोल जन्ने होन्ने इंजेक्शन दा दैसी जुगाड़ ते है नी कि कुत्ते ने बड्ढेआ ते अस आपू गै इंजेकशन लाई लैचे एह् ते डाॅक्टर कोल जाने पौंदा आमतोर उप्पर जियां कि बिल्ली खरेटू मारी गेई ऐ बी शैल है नी होंदा हून कां जेहडे़ पंक्षी नां कां दी झूठी चीज है नी अस जानवरें दी झूठी चीज है नी खाई सकने ठीक ऐ हून क्योंकि अस इंदी झूठी चीज कि नी खंदे क्योकि एह् साढ़ी हेल्थ तांई गंदा इफेक्ट पौंदा ते इसले गंदा असर पौंदा और केह् ऐ सानू झूठी चिजा बी जानवरे दियां नेई खाने चाहिदी जियां कुत्ता बड्ढी गेदा ऐ ते सानू डाॅक्टरे कोला इलाज कराना चाहिदा टीके लुआने चाहिदे पट्टियां कराने चाहिदियां अपने स्हेई होना चाहिदा ते हून जियां गे लाई लेऔ बर्खा पवा दी होग बिजली लिशका दी होग सानू खून लग्गी पवे ते सानू केहड़ा टीका लुआना चाननी आहला टीका लुआना चाहिदा चाननी आहले टीके लुआने कन्ने केह् होंदा हा जेहडी बिजली दी लिशक आरदी ओहदे कन्नै साढ़े खूने गी किश होदां नेईं ऐ इयो लोकें जेहडे साढ़े बजूर्ग हैन उंहे लोक बनाए दे भला चाननी जिसले मस्सेआ आहले दिन नेई लग्गने चाहिदी चाननी आहला टीका लुआने पौंदा कुछ और सिरे गी पौंदा एह् साढ़े अपने है ते एह् सानू अगर कुत्ते ने बड्ढी दित्ता ते सानू टीके लुआन जाने पौंदा ते तम्हूड़ी अस आपूं गै घार ठीक करी लैन्ने उंहे गी ठीक ऐ हून मधुमक्खी बी जे मतियां लड़ी गेदी होऐ ते बखार चढदा ऐ डाॅक्टर कोल जाना पोंदा ते जेकर इक लडी दी होऐ ते अस घार गै लाज तम्हूड़ी दा करी लैन्ने होने इये लेई चीजें कोला सानू बचने दे अपने आप गी सेफ करने चाहिदा जानवरें जानवर जियां कि सप्प हून जिसले टक्क मारी ओड़दा ते सानू पट्टी बन्नियै जिन्ना होऐ ते इन्ने तौले डाॅक्टर कोल पुज्जना चाहिदा ते केंई सप्प ऐसे जरिीले होंदे उस बल्ले डंग लांदे ते उसले गै इंसान मरी जंदा ओह् पानी दा घुट बी है नी पीन दिंदे ओह् सप्प बडे़ जरीले होंदे एह् सर्दिये च ज्यादातर सप्प जेहडे़ ऐ गर्मिये चे गै निकलदे क्योकि जियां सानू गर्मी लगदी अस बाहर हवा लैन औने है नी इंहे बचारे गी गर्मी लगदी ऐ बी बाहर हवा लैन औंदे पर केंई लोक केह् करदे सप्प दिक्खदे चलो उसी मारी ओड़दे नेई सानू बर्ड नेई मारने चाहिदे ते एह् अगर अस इंहेगी मारी ओड़गे सानू पाप लगदा ते एह् जियां अस भगवान दे बनाए दे ऐ बी भगवान दे बनाए दे न सानू इंहेगी सेफ करना चाहिदा ठीक ऐ इंहेगी इनी तोले नेई मारना चाहिदा इंहेगी जिना करगे इना होग इंदी रखवाली बी करनी चाहिदी केंई लोके केह् किता दा होंदा डंग कड्डी ऐ सप्प बने दे होंदे अपने कन्ने ते मंदरे दे बाहर बेही जंदे सानू इयां नेई करना चाहिदा केंह पैसे कमाने दे मूजब पर हून केहदा कड्ढे दा केह्दा नेई केह् पता होंदा पर फिर बी सानू अपने आप गी सेफ रखना चाहिदा जिन्ना होऐ इन्ना बचना चाहिदा एह् सब किश साढ़े तांई गै एह ठीक ऐ सप्प तम्हूड़ी एह् मधुमक्खी जां एह् सब केह् है भौर बी आक्खदे है नी भौर होई गया कन्ने और ओह् नेवले बगैरा होई जंदा सारे कोला बचना चाहिदा अगर जिसले कुत्ता बड्ढी जाए जिसले ओह् टक्क मारी जाए टीके लुआने पौंदे इंजेकशन लुआने पौंदे जेहडे टीके आक्खदे उसी इंदे कोला बचना चाहिदा सानू अपने आप बिच इन्ना ओह् सेफ करना चाहिदा अगर कोई गल्ली च किन्ने बड्डे कुत्ते होंदे अस डरी नेई जांदे कुत्ते गी छेड़ना नेई चाहिदा एह् सब कुछ अपने तांई गै होंदा ते इसलिये